हैलो आप कौन अच्छा

जी जी जी हमारे पार्लर में क्या करवाना है आपको अच्छा अच्छा तो आप आ जाइएगा एक यू के डेढ़ सौ रुपये लेज़र कट के एक सौ तीस रुपये और और कलर पेंट के दो सौ रुपये और और आपको जो पसंद आए वह आप बता देना वह कैटलॉग में देखकर हम आपको प्राइस बता देंगे पैसा कितना है हाँ बोलिए लेज़र की एक सौ तीस बहुत ज़्यादा तो हम डिस्काउन्ट कर देंगे दस परसेन्ट कर देंगे उसका और आपको बाल में पेन्ट वेंट नहीं करवाने कुछ न्यू हेयर इस्टाइल में टाइम तीन बजे आ जाना और और एड्रेस कटारा हेल्थ भोपाल मेरा पालर का नाम है मिल्की पालर हाँ यह मेन रोड के सामने ही पड़ता है जिसमें एक अच्छा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक बेबी छोटी सी गर्ल्स बनी है और आप देखकर वहीं से पूछ पाछ कर कॉल करके आ जाना और जी आपके बाल थोड़े रफ तो नहीं है अच्छा डैमेज हैं थोड़े अच्छा अच्छा तो हाँ आपके बालों का टीटीवेंट तो नहीं कराना है आपको वहीं के वहीं लगे हाथ अच्छा अच्छा ठीक है तो फ़िर आप आ जाना और आपका हेयर इस्टाइल हम कर देंगे और अगर आपके पास कोई आजू बाजू फ्रेन्ड हैं उन्हें भी ले आएगा कस्टमर के साथ आओगी तो हमें भी अच्छा लगेगा बाय और